مختلف طریقے کے قومی اور مقامی ایمنٹس ہیں جو یہاں کے میدانوں میں منعقد ہوتے ہیں جیسے فٹبال کرکٹ کے کھیل تخریبات میں شرکت کرنے والوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے کس درجے کا انسان ہے میرا مطلب کس عہدے پر فائز ہے اگر بہت بڑے عہدے کا انسان ہے تو اس کے لیے الگ سیکورٹی ہوتی ہے اس کی حفاظتی اقدامات الگ ہوتے ہیں وہ کس ہوٹل میں ٹھہرے گا اس کے لیے الگ انتظام کیے جاتے ہیں پورا شیڈیول تیار کیا جاتا ہے پوری ایک ایک سیکورٹی کی جماعت ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور کتنے لوگ ایونٹس دیکھنے آئیں گے اس بات کا انحصار ایسے ہے کہ ایونٹ کتنا دلچسپ ہے اگر کرکٹ کا کھیل ہے تو ہندوستانی نظریے سے ہم اس کو بہت دلچسپ کہتے ہیں اور ہندوستان میں بہت ہی مقبولیت کے ساتھ یہ کھیل دیکھا اور کھیلا جاتا ہے تو کرکٹ کے ایمنٹ میں بہت زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں بمقابلے دوسرے ایونٹس کے